हँ हँ

हमरा कपड़ा हँ हमरा कपड़ा कुर्ती सिला लॉन्गे सिलेबै

किछु कम नहि करबै हँ लोन्गे सिलेबै तब कम नहि करबै ठीक है तब आबि अथी सियाना है शर्टके अच्छा शर्टके दाममे है

फूलो सिबैत छियै हँ किछु कम करेगा की नहि अपने दुये सए पड़ेगा हूँ ठीक है

नहि डिजाइनबला डिजाइनबला तीन सए रुपआ हूँ अच्छा आ सिंपलके सिंपलके डेढ़ सए

तीन सए देना है बच सियाना है आओर फ्राक ऊराक बच्चाके पेंट फ्राक फ्राक फ्राक हँ एकदम पूरा किछु कम नहि करबै ठीक है तब नहि होतो

कम नहि कहलियै कतेक देबै अन्दर अथीके पेंट भी सियेबै पेंट बच्चाके पेंट आर

हँ इंग्लिशे पेंट इंग्लिश पेंटके साढ़े तीन सए रुपआ पेंट ओन्ट कोइ डिजाइन नहि रहतो तऽ बहुत कम कहतो